हैलो हँ हम अंशुमान झा बाजि रहल छी हमर बात वाइन शॉप ओतयसँ भऽ रहल अइ हम अंशुमान झा बाजि रहल छी तऽ हम सरिसब पाहीसँ बाजि रहल छी मधुबनी डिस्ट्रिक्टसँ हमरा कहबाक छलय जे हमरा ओतय सात मईकेँ शादी छै तऽ पार्टीके आयोजन कनि बीयर चाही किछु लगभग तीनसँ चारि कार्टून हमरा चारि कार्टून लगभग बीयर चाही आओर वोडका चाही दू कार्टून तऽ अहाँ ओतय उपलब्ध हैत सात मईके हमरा दुनू मिलाके सात कार्टून

तऽ यदि

नहि नहि हमरा घरपर भेजबा देब तऽ ठीक रहत आओर एकर रेट केना की छै से हमरा कहि देब तऽ ठीक रहत

हँ डिलीवरी चार्ज ठीक पाँच हजार भऽ गेल एक कार्टूनके

हँ

पाँच हजार पाँच हजार हमर विचारसँ किछु अतिरिक्त भऽ गेल दाम कियाकि हम एहिसँ पहिनेहो लेने छलहुँ दोसर दोकानसँ तऽ हमरा चारिके चारि हजारक करीब चारि सए कऽ करीब पड़ल चारि सए कहैत छियै लगभग डेढ़ सए के करीब पड़ल छलए तऽ अहाँ ज्यादा कहि रहल छियै

हँ हमरा पा पाँच नहि हमरा सात कार्टून चाही हँ हम चाहैत छियै अगर अहाँ पाँच हजार रखने छियै एक कार्टूनक दाम तऽ लगभग कमसँ कम चारियो करियौ चारि हजार हँ अच्छा तऽ